औ खोनादों ओरैजाय नोंसोरनिथिं जायगाया माबायदि ओरै बास खारनायफोरा खयथा खयथायाव खारो बबे बबेसिम औ बिदिनो बङायगावफोराव थाङोबा माजों थाङो बासजों थाङोना विंगारजों ए ए होजोंथ' आदथासोआव खारो आरोना ओमफ्राय बे बे बासा बे माबासोआव खारग्राया मा होनो बे सान्टिपुरनिफ्राय फैग्राया खयथायाव खारोथाय दानि माबासिम थाङोना बेयो साफागुरिसिम बे सान्टिपुरनिफ्राइ साफागुरिसिम दा खयथासोआव थाङोथाय बेयो मिन्थिया नोङो टाइमखौ ए बे सान्टिपुरनिफ्राइ माबासिम मा होनो साफागुरिसिम थांग्रा बासखौ मोनो जे बेखौ होनदों आं खयथासिम खयथायाव खारोथाय बेखौ मिन्थिया नोङो आया मानो खोनाया जाखो हेल्ल' दा माबासिम सापागुरिसिम औ खयथासोआव खारो मोन्थिया नोङो खयथासोआव खारोथाय ए औ बिदिसो ओरैनो आं थांनायाथ' जेरावबो थांनो ओंखाराखै ओंखारनाया मोनाफ्रावथ' गारिखौनो मोनलायनो नागिरा ना सारिथा बिदिनो पासथाबाथ' विंगारफ्रा खारानो दा गारि फिसासो ना औ दे